हाँ हलो नमस्ते नमस्ते हाँ हमारी दुकान पे सब प्रकार के कपड़े मिलते हैं सूती मिलते हैं कॉटन के मिलते हैं हाँ ठीक है आप आइए आपको भी मिल जाएँ अब जैसा आप लोगी वैसा प्राईज़ बताएँगे मतलब क्या चाहिए आपको पैन्ट शर्ट चाहिए साड़ी चाहिए कंपनी की देंगे लेकिन वो कम से कम नहीं तो सात सौ से कम नहीं मिलेगा हाँ सेम कलर भी है हमारे यहाँ आप आइए देखिए नहीं अब पैन्ट सर्ट अब वो सात सौ की कैसे नहीं ले पाएँगे आप ही अंदाज़ लगाइए ना कितने चाहिए आपको दो जोड़ी कम बनता है बहुत पचास रुपए कम कर सकते हैं ईहाँ आइए और और भी बोलिए आपको और क्या चाहिए साड़ी वाड़ी नहीं चाहिए साड़ी है ब्लाउज़ है साया है